काणकोण वाठारांत जायते सण मनयता काणकोणांत शिगमो हो खूब व्हडा उमेदीन मनयतात तशेंच बाकीचेय सण मनयतात दिवा दिवाली दसरो क्रिसमस चवथ शिगमो हो काणकोणकारांचो व्हडलो उत्सव शिगम्या दिसांनी खूब लोक एकठांय जातात प्रत्येक वाठारांत वेगवेगळे तरेन शिगमो मनयतात गांवडोंगरी खोतिगांव वेगळे भशेन मनयतात आगोंद पाळोळ्या वेगळे भशेन मनयतात तशेंच पोळ्यां शेळी हांगा वेगळे भशेन मनयतात लोक व्हडा उमेदीन सगळे सण मनयतात आनी एकठांय जातात